ہم اپنے علاقے میں آرٹ اور کرافٹ کا شیپ اپنے فنون اور دستکاری میں املاک دانش اور کاپی رائٹ کے مسائل سے ایک قوانین سے نپٹتے ہیں اور قوانین سے جب تک کام نہیں چلتا ہے تو ہم معاہدے سے نپٹتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں اگر معاہدے سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے صلاح کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے جب لوگوں کا جو لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے ہم اسی کے مشورے سے کام چلاتے ہیں اگر ان کے مشورے سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر ہم قانون کا ساتھ لیتے ہیں اور قانون کیا قانون کے پاس اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنا مسئلہ سلجھواتے ہیں